एल पि जि सिलिण्डारा जोंनि बयनिबो न'आव नुनाय मोनो एल पि जि सिलिण्डारा मोनसे गेस बे गेसजों जोङो ओंखाम ओंख्रि संनाय जायो बे गेसया थारैनो बिराथ खामब्लावग्रा गेस आरो बेये एसे सावबानो बिराद खामो आरो बिखौ जोङो संनाय खावनायाव बाहायनाय जायो एल पि जि गेस सिलिण्डारा थारैनो गोनांथार बेसाद जोंनि न'खराव नाथाय माखासे इनस्ट्राकसन नङाबा माखासे रेगुलेसनफोरखौ जोङो फल' खालामाबा बेयो बिराद गिख्रंथाव जिनिसाव सोलायनो हागौ एबा महर लानो हागौ बेनि सुटस नङाबा रेगुलेटरखौ जोङो मोजाङै बाहायाबा आरो बाहायै समाव जोङो बन्द खालामाबा जोंन इसिं न' नङाबा न'यानो खामब्लाव जोबनो हागौ बेनिखायनो जोङो मोजाङै गुरैयै बेखौ बाहायनांगौ मोजाङै सुइटसखौ अन खालामनानै गेस स्टपखौ अन खालामनानै जोङो लाइटारजों सावनांगौ सावनानै जेब्ला ओंखाम ओंख्रिया मोनो मोनखांना जोङो स्टबखौ बन्द' खालामनांगौ बेजों लोगोसे एल पि जि नि रेगुलेटरखौबो बन्द' खालामफानांगौ नङाबाु एल पि जि गेसा ओरैनो गबाय थागोन आरो गबाय थनायनि उनाव जेब्ला बे गेसा न' सिङाव जमा जानानै थागोन आरो बिनि उनाव जोङो माबाफोरनि उनाव फैनानै लाइटफोर सावयोब्ला खामब्लावबायनो हागौ न'वा खामजोबगोन आरो गेसाबो बेरफुगोन बम बायदि महर लागोन बेनिखायनो जोङो मोजांयै आरो गुरैयै बैहैयनांगौ बे गेस सिलिण्डारखौ